मेरी सब से बड़ी उपलब्धि जो है एस एस सी जी डी का एग्जाम क्लियर करना और ये मेरे लिए सब से गर्व का पल महसूस उस समय जब मैंने वर्दी पाया था एस एस सी जी डी क्लियर कर के जब मैंने मुझे बी एस एफ़ का वर्दी मिला था तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा था क्योंकि मैं अपने डीम को ड्रीम को अचीव कर लिया था